जों गोबोरखिखो मोसौनि गोबोरखिखो जों बुहुद खामानियाव बाहायो माइआवबो होनो हायो खोथियावबो खोथियाफोरावबो सारब्लाबो खोथियाया मोजां जायो बियाव आरो माइ दैयाबो मोजां जायो आरो मैगं थाइगङाबो मोजां जायो बिदिनो दोनबाय थायो जों मैगं थाइगंखो मैगं थाइगङाव होनो आरो माबा खालामना जमा खालामनाबो दोनो इनियाव आरो मसन मसन आरो जों आरो होयो मैगं थाइगङाव मसन फैया होमबा बे मसन मथे जों आरो बेखो बेब'हार खालामो आलु गायो खबि गायो इनिफ्राय आरो बेसर फोयो बेसरावबो होना हायो जोंनि लकेल बेसरा जानो मोजां जायो दाबो जों बेसर खिथिखोनो मावो जों बेसर खिथिखो बिगाब्रै बिगाबा गाहाम मावो इनिफ्राय मोसौख' मोसौआर' बिराद जोथोन खालामनांगौ जोथोन खालामनानै साफा थुखै थुखै थुखैनानै सायाफोराव खानांगौ बार'था एथाफोराव सान्दुङाव दोनबाय थाब्ला मोसौआ सान्दुंनि भाबदो हामख्रेबो आरो गायखेर होआ जायो गायखेर फाननानै जों बुहुद फैसा मोनो

आरो गलिखो जों गलियाव आरो बिराद जोथोन खालामनांगौ मुस्रि सोंना दोनो मोसौखो जों जोंनिया मोसौ जार्सिसो नालाय इयाव आरो टाइम टाइम आदार होनांगौ इसोरनो बायनाय माबाबो लाबोयो आदारबो लाबोयो इसोरनो टाइम टाइम होबाय थानांगौ आरो गांसोआथ' बांसिन दुब्रि हाग्रा जाब्लाथाय बांसिन गायखेर ओंखारो थेवबो इखो मोननो थान जायो है हाबि जाबिखोनो हाना लाबोयोसैर' दोल गांसो अलपमान दहा जायगाफोराव बिलो गांसोआव बिलोआव जायो

दाउफोरख' दाउफोरखोबो आरो बिराद साफाहाय दोननांगौ नङाब्ला बेमार जायो दाउआ आरो टाइम टाइम आरो आदार होनांगौ टाइम टाइम आरो गलाराव सोना दोननांगौ बोरमा खियाथ' बिराद साफा बोरमा खिखो बेब'हार खालामब्लाथ' मैगं थाइगङाबो बिराद जायो जियाव होयो सब इयाव जागोन फाथैयाव होब्ला फाथैयाव मोजां जायो जेराव हो इयावनो मोजां जागोन मुथते बायनाया गोबोरखि बायनायनिखुरै बायनाय हासारनिख्रुइ इउरिया सुपार होस्लायस्लाय गोबोरखि हासार होब्ला साबसिन जायो